सर हमको शिकायत करना था हम हमारा मोबाईल गिरा गया है गिर गया है बस में जा रहे थे तो मुज़फ़्फ़रपुर जाने जा रहे थे तो बस में गिर गया है हमें यह कंप्लेंट करना था जी जी सामान लेने जा रहे जी बस में गिरा है बस में बस के बाहर ही गिरा है बस से जैसे उतरे हैं तो उसे बाहर गिरा है मोवाईल

हमारा यह ही जज जजवार मुज़फ़्फ़रपुर के बीच में गिरा है जैसे जैसे हाँ हाँ बेनिवार से थोड़ा सा आगे जो है ना वह क्या कहते हैं उसको जारंग बेरुआ जारंग बेरुआ जारंग बेरुआ के सामने में गिरा है जी पेंट की जेब में रखे थे

हमारा वीवो का फ़ोन था जी जी जी यही चौदह पन्द्रह हज़ार का था जी जी

कहाँ पर करना होगा कहाँ पर करना होगा सर कटरा कटरा थाने में थाने पर आ कर कितनी बजे कब आना है सर कितना दिन मतलब कितने बजे के क़रीब में दस बजे के बाद आ जाएँ

ठीक है सर

जी जी हाँ हाँ जी आधार कार्ड थे पेन कार्ड थे सब कुछ थे उसमें

हम मुज़फ़्फ़रपुर के रहने वाले मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले के रहने जजवार गाँव के जी हमारे पिता जी का नाम है शिव प्रसाद हमारा राजकुमार प्रसाद हूँ

जी जी